हांवें मागयल्ल्या पनीर टिक्का ह्या डिशींत म्हाका मीठ उणें जाय तशेंच तातूंत तुमी चड मसाले बी वापरनाकात तें म्हाका कमी मसालेदार जाय